हमारे क्षेत्र में विधायक जी का नाम है श्रीमान खंडेलवाल जी जिन्होंने जगह जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की है स्कूल और कॉलेजों में पेयजल की व्यवस्था की है फिल्टर्स लगाए हैं जिन से बच्चों को साफ़ साफ़ पानी में पान साफ़ पानी मिल सके उन्हें बीमारी ना हो और जो स्कूल और कॉलेजों के बच्चे हो तो उनका भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है उन्हें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी है और रही परीक्षा के समय पर किसी बच्चों को दिक्कत होती थी वो प्रॉब्लम सॉल्व किया बहुत सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की हैं उन्होंने और किसी के किसी का कार्य अटका हुआ है उसके कार्य को शिकार को हल किया है इसके उसके सारी परेशानियाँ हल की है जो भी पर्श अपनी परेशानी ले कर उनके पास आता है वो उनकी सब की परेशानी सुनते हैं उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं और हल भी करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने हर एक ग़रीब अमीर की सब की ग़रीबों की मदद की है और हमेशा करते हैं